हेलो हम खाना ऑर्डर करले रहिऐ हमर खाना तऽ आबि गेलै लेकिन हम तऽ दुइटा चपाती ऑर्डर करले रहिऐ यहाँ एकेटा चपाती देलकै आओर कि कहै छै खाना भी ठण्डा हो गेलै खानामे कोइ टेस्ट नहि छै की करि एहिलए हम कौल करलिऐ अगली बारसँ अहाँ खाना ने टाइम पर भेजबै आओर जे ऑर्डर बोललिऐ ओ कम्प्लिटली अहाँ सुन सुनतिऐ तब ने भेजतिऐ